وعلیکم السلام جی نہیں نہیں سر طبیعت ٹھیک ہے کھانا تو اچھی بناتی ہوں جی نہیں ٹھیک نہیں ہے تھوڑا کھراب اس لیے دھیان میں نہیں ہوگا نہیں نا کوئی نہیں نہیں تھا اکیلی تھی اس لیے جی سوری اس کے لیے ہاں آئندہ کھیال رکھیں گے اور اچھا ٹھیک ہے اب سے نہیں ہوگا اب سے دھیان رکھوں گی اور طبیعت کھراب ہوگا تو میں بول دوں گی طبیعت کھراب جی جی کوشش کریں گے جی لیے ہیں بس تھوڑا سا پریسانی ہے جی نہیں آج نہیں بنا پاؤں گی آپ باہر سے ہی منگا لیجیے

جی وعلیکم السلام